आंनि बयनिख्रुइबो गोसो खांथावना दावबायनाया बेनोमोन जे लोगोफोरजों जों जेब्ला स्कुल लाइभआव जों बिदिनो जों हाजोफ्राव जों जेराव जेब्ला जोङो बेरायनो थाङोमोन लोगोफोरजों ज'मा ज'मा स्कुल लाइभ टाइमाव जेब्ला जोङो मेट्रिक आन्जाद लिरखांनानै जोङो जेब्ला के अपआव दंमोन अब्ला बे टाइमाव जों जेरै लोगोफोरजों जोङो जों थाङोमोन जेरावहाय जों लोगोफोरजों बिदिनो रंजा खुसियै जोङो बिदि थाबाय होयोमोन जेराव जों बिदिनो मोजां मोजां जायगफोराव थांनानै जों बिदिनो सावराय सावरालायोमोन जायगानि सोमोन्दै जों जेब्ला बे जायगायाव जों सौहैयो जोङो गावनि लोगोफोरखौ लोगोफोरजों जों जेब्ला पट'फोर लायो अब्ला आं बे जायगाफोरखौ गोबां गोसोआव फैयो माब्लाफोर बे जायगाफोरथिं जेनबा हारसिंफोर थांनाय जाबोला बे जायगाखौ नुनायखौ जों गावनि लोगोफोरखौ जों गोसोआव फैयो मानो होनबोला दायो बे जायगाखौ जों नुनानै मानि थाखाय गोसोआव फैफाफिनो होनबा दायो जोंनि लोगोफोरा आंजों गैज्लाया गैलाया मानो होनबा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांबाय गुबुन गुबुन एम एम लानानै बिथांमोनहा फरायहैबाय गोजान गोजान गुबुन गुबुन क'लेजफोराव बिथांमोनहा डिग्रिफोर बिदि फरायहैबाय नाथाय दायो आंजों गैलिया बिनि थाखायनो आङो बे जायगाफोरखौ बे ट्रिपखौ आङो गोबां गोसो खाङो मानो होनबा बे बे बे हाजोआव जेब्ला जोङो थाबायहैयोमोन बे हाजोनि बे महरफोरखौ जोङो नुबानो बे लोगोफोरखौ जों गोसोआ फैफाउिनो बे लोगोफोरजों जे बायदि जों थाबायनाय मिनिलायनाय बा जों जकिंफोर खालामलायनाय बे हाजोआव जों जेफोर बे बायदि पार्टिफोर खालामनाय बेफोरबायदि पार्टिफोरखौ जों जायोमोन जों मोनला बिनिखायनो जों बे बे जायगाफोरखौ जों गोसोआव गोसो खाङोबा बुहुत दावबानायफोरखौ जों बुहुत गोसोखांनानै जों जों गोसोआव दुखु नाङो आरो बिदि समफोरखौ मालाबाफोर मोनबावगोन होनानै आङो फोथायो